हैलो नमस्ते सर बस ठीक सर तुस सनाओ सर ठीक ओ बस सर ऐक्चुअली माता वैष्णो आए दे हे दर्शन करने गी ते तां फ्री लगा दे हे ते सोचा दे हे होर कुतै दिक्खी औचै जगह् जुगह् ते सनाओ रियासी डिस्ट्रिक च होर केहड़ी केहड़ी जगह् दिक्खने आह्लियां जियां अच्छा अच्छा

चलो ठीक ऐ सर थैंक यू जै माता दी